आंनि सेकेन्ड प्रडाक्टआनो जाहैबाय दास्तबिन दास्तबिनखौ दाखालि नायाखैसै आङो नआव लांबाय

दाखोर दोननानै गारहैनायावसो गनाय नुबाय आं गोबायसोमोन दा लस जाबाय आंनिया